हेलो हरि ओम हरि ओम किथां था ॻाल्हायो तव्हां हा हा जरूर हा तव्हांजा घणा मेम्बर आहिनि केतिरी वॾी गाॾी खपेव तव्हांखे तव्हांखे टेम्पू ट्रेवलर मिली वेंदो न हुन में आराम सां चोॾहं अथव चोॾहं माण्हू आराम सां वेहींदा आहिनि ॿारहंनि सीटनि जो बि अथव चोॾहंनि सीटनि जो बि अथव त ॿारहंनि सीटनि वारो तव्हांखे मिली वेंदो त आराम सां तव्हांखे घुमाईंदो पैसा तव्हांखां वधीक थोरी वठदासीं भेण तव्हां त असांजा पुराणा कस्टमर आहियो तव्हां वधीक थोरी वठदासीं पंहिंजा असांजा न न अहिड़ी ॻाल्हि न न न न न न त न ठीकु आहे तव्हांजी ॻाल्हि छह हज़ार रुपया लॻी वेंदव अचनि वञण जा तव्हांखे त अहिड़ो घुमाए बि ईंदासीं हुते तव्हां हा छत छतरपुर माता जो मंदिर अथव ऐं हुन खां अॻिते वञी करे त गुरू जी जो मंदिर अथव ऐं राधा स्वामी जो बि अथव हुते सत्संग थींदा अथव ॾाढा सुठा हा उतां हूअं त हूअं त साढी छह हज़ार रुपया थींदा आहिनि तव्हांखां पंज हज़ार रुपिया वठदासीं वधीक थोरी था वठूं हिक दफ़ो ओॾे घुमंदव त चए ॿीअर बि तव्हां बुकिंग कंदव असांखां अक्षरधाम मंदिर त एॾे नोएडा पइजी वेंदो आहे पे पइजी वेंदो आहे त चवंदा त नोएडा ओॾे होॾे बि अक्षकधा धाम मंदिर में टाइम वधीक लगंदो आहे उते बि वठी वेंदव असां तव्हांखे हा हुते चारि कलाक लॻी वेंदा आहिनि हा सांई हितां लॻभॻि लॻी वेंदव ॿ कलाक पहुंचण में लॻंदव ॿ कलाक अचनि में लगंदव अठ कलाके जी असांजी कम हूंदो अथव ड्यूटी थींदी आहे असांजी काई ॻाल्हि कोन्हे अधि कलाक फ़ालतू बि लॻाईंदव त तव्हां खां वधीक न वठदासीं पैसा तव्हांखे वधीक थोरी ॿुधाया आहिनि पंज हज़ार रुपया ॿुधाया आहिनि तव्हां ॾह ॿुधायो त ॾह माण्हू तव्हांजे त तव्हांखे वधीक थोरी पिया पंज सौ रुपया हिक माण्हू जा थी विया वधीक थोड़ी थिया आहिनि साढी छह हज़ार रुपया रेट थो हले हिन में हिन महिल त ख़ाली वेठा आहियूं तॾहिं तव्हांखे था वठी वञू हिननि में रेटनि में हा तव्हां मूंखे हा हा मिली वेंदी गाॾी तव्हांखे मतिलबु तव्हां मूंखे तारीख़ ॿुधाईंदव ओहिड़े हिसाब सां असां बुकिंग करे वठदांसीं हा हा हा ठीकु आहे तव्हांजो सुबह तव्हां अठे साढी अठे तयार थी वेंजो तव्हांजे दरु ते हा तव्हांजे न न अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे तव्हां कोई ऐतिरी ॻाल्हि कोन्हे मतिलब भीड़ बि न हूंदी आहे सुबह सवेल ई निकरंदव त शाम जो आराम सां अची वेंदव सते खनि हा ज हा हा ठीकु आहे जाते चईंदव मतिलबु वठी हलदासीं तव्हांखे तव्हां ॿुधाए छॾिजो असांखे हा हा घुमाईंदासीं तव्हांखे चङी तरह घुमाईंदासीं तव्हां यादि कंदव की असां न न नालो न ख़राब थींदव बॉम्बे वारा बॉम्बे वारा असां वटि न पहिरियों हिकिड़ी फ़ेमिली आई बॉम्बे खां हूअं ॾाढी ख़शि थी करे वई ऐं असांखे पैसा वरी फ़ालतू ॾई विया हज़ार रुपियो हा ठीकु आहे ठीकु आहे जॾहिं तव्हां चईंदव तव्हांखे भला जय झूलेलाल आयो लाल कयो झूलेलाल